चौमिन बर्गर सब एखन हम नहि बनेलहुॅं है बाहरी चीज हमर बाल बच्चा नहि खाइए घरेलू खाना खाइए एखन तक तऽ हमसभ नहि बनेलहुॅं है चौमिन बर्गर कोना बनेबै छै लेकिन कोशिश करै छियै बनबे लए आबि जाइत तऽ बनाएब हम ताहि दुआरे सऽ जे छै सऽ ओऽ सब खेला सऽ बच्चा सबके ऽ तबियतो खराब भऽ जाइत छै ओहि दुआरे सऽ हम कहलहुॅं बाल बच्चा के जे ई सब चीज नहि खाए जेना चौमिन भेले बर्गर भेले कुरकुरे भेले ई सब चीज बाल बच्चाके नहि दै छियै खाए लए मैगी भेलै लेकिन हँ ओऽ सब प्रयास करै छै तऽ हम बनाएब प्रयास करबे बनाबै के चौमिन बर्गर ताहि लेल लऽ कऽ जे छै सऽ बाल बच्चा हमर जे छै से कहलक मम्मी ई सब चीज नहि बना घरेलू खाना बना तऽ घरेलू खाना जे छै सऽ बनेलहुॅं दालि सब्जी सब चावल सब ई सब हमर बाल बच्चा खाइए बाहरि सामान दोकान के नहि खाइए नहि चोकलेट नहि बिस्कुट कुरकुरे ई सब हमर बाल बच्चा किछु नहि खेबै नहि करेए मूँह मे लैए आ कभीकाल कहबौ करैया बाल बच्चा तऽ हम मना कऽ दै छियै चौमिन सब नहि खाए चौमिन सब खेला सऽ खराबी करै छै किया तऽ बैसका सब रहै छै मसाला सब सबटा बढ़िऑं नहि रहै छै एहि दुआरे सऽ